پینٹنگ بنانا ایک تخلیقی عمل ہے جس میں مختلف مراحل اور چیلنجز ہوتے ہیں ایک پینٹر کے لیے سب سے مشکل پینٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں نئے یا پیچیدہ تکنیکوں کا استعمال کیا جائے جہاں جذبات اور خیالات کو مؤثر انداز میں پیش کرنا ایک چیلنج بن جائے ایک پینٹر کے لیے سب سے مشکل پینٹنگ عموماً وہ ہوتی ہے جو جذباتی طور پر گہری ہو یا جس میں نازک تفصیلات کا اظہار کرنا ہو جیسے کسی کے لیے انسانی چہرہ کی عکاسی کرنا جہاں ہر چھوٹے زاویے اور رنگ کے انتخاب کا اثر پوری پینٹنگ پر پڑتا ہے بعض اوقات موضوع کا انتخاب بھی مشکل بن سکتا ہے جیسے کہ فطرت کے پیچیدہ مناظر جو تکنیکی مہارت اور صبر کا مطالبہ کرتے ہیں ایک اور مشکل پینٹنگ کا تجربہ وہ ہوتا ہے جس میں لائٹ اور شیڈو کی درستگی کا اظہار کرنا ہو یہ ایک پینٹر کے لیے کافی محنت طلب کا کام ہوتا ہے کیونکہ ذرا سی بھی غلطی پینٹنگ کی مکمل تاثر کو بگاڑ سکتی ہے مشکل پینٹنگس کے تجربے سے ایک پینٹر کو کئی اہم سبق ملتے ہیں پینٹنگ کے دوران بار بار کی غلطیوں اور ان کی ان کی تصحیح سے صبر کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ ہر غلطی ایک سیکھنے کا موقع ہے پینٹر کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پیچیدہ پینٹنگس میں تفصیلات پر دھیان دینا ضروری ہوتا ہے یہ سکھاتا ہے کہ کیسے ہر چھوٹی چیز بڑی تصویر کا حصہ بنتی ہے ہر مشکل پینٹنگ کے ساتھ پینٹر تکنیکی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے نئے برش سووک رنگوں کی مکسنگ اور شیلینگ کے طریقے سیکھنا پینٹنگ کے معیار کو بڑھا دیتا ہے جب پینٹر کسی جذباتی موضوع پر کام کرتا ہے تو وہ اپنے اندرونی جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھنا اور انہیں اپنے فن میں پیش کرنا سیکھتا ہے ان تمام چیلنجز کے باوجود مشکل پینٹنگس بنانے کا عمل پینٹر کے لیے انتہائی تسکین بخش ہوتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے بلکہ اسے اپنے کام پر فخر کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے